जैसे टी वी खोललीयै ने तऽ टीवी के बादमे सब समाचार सब चीज सुनै छियै जैसे जैसे जैसे बाल बच्चा कैसे पढ़ै कैसे नहि पढ़ै कि सर पढ़बै हथिन कि नहि पढ़बै आगूमे बाल बच्चाके आगू दिन की होतै नहि होतै सब चीज सुख सुविधामे सीखल जाइ हइ सब चीज कयल जाइ हइ सब रंगके सब बगल समाचार खोलै तऽ कहाँके सब चीज कहाँ से कहाँ सब चीज सुनल जाइ हइ सब चीजो सुननाइ सब तरह सब तरहके बात सब चीज सुनल जाइ हइ जहाँ तहाँके सब चीज समाचारमे सब चीज सुनल जाइ ह शइ जैसे फन्ना गाममे ई चीज भेलै चिल्लाँ गाममे ओ चीज भेलै हन से मोबाइल पर जैसे टीभीए खोलै तऽ टी वी पर सब चीज जैसे देखायल जाइ हइ हँ फल्लाँ गाँवमे ई चीज हो गेलै चिल्लाँ गाँवमे ई चीज हो गेलै हन जैसे अपना देशेमे खुललै जे हइ कोइ चीज होइ हइ तऽ पहला कहै फन्ना देशमे ई चीज हो रहलै हन चिल्लाँ गाँवमे ई चीज हो रहलै हन जैसे जेना समस्तीपुर हो गेलै दरभंगा हो गेलै सब चीजमे सब चीज जे किछो होइ हइ तऽ पूरे दुनिऑंके हल्ला होइ हइ ने फल्लाँके गाँवमे ई चीज हो गेलै हँ चिल्लाँ गाँवमे ई चीज हो गेलै हन सब चीज जैसे आब खानपुरे तऽ फल्लाँ कहतै ने खानपुरे ई चीज हो रहलै हन ई चीजमे शामिल से हो गेलै हन फल्लाँ गाँवके आदमी ई चिन्ना गाँवके आदमी एना भेलै हन समाचारमे जेतना रंगके समाचारमे सब चीज देल जाइ हइ अच्छा अच्छा बात अच्छा सब चीज देल जाइ हइ सुबिधा रहै बाल बच्चाके जैसे आगू दिन केना करतै नहि करतै आगू आगू सर पढ़बै छथिन तऽ आगू बढ़ै हइ कि नहि बढ़ै हइ सब चीजमे पढ़ाइ देखल जाइ हइ सब बिचारल जाइ हइ हमर बाल बच्चा केना पढ़तै नहि पढ़तै आगू दिन केना चलतै नहि चलतै सब देख कऽ सब चीज कहल जा हइ सब चीज ओहिसे बतायल जाइ हइ ई चीजमे बाल बच्चा से ई शिक्षा पढ़तै जैसे आगू कैसे बढ़तै नहि बढ़तै सब चीज कएल जेतै ने सब चीज धऽ कऽ कहल जेतै बच्चा हम्मर केन्ना की करतै नहि करतै जैसे आब आब हमही छी तऽ आगू दिन तक हम अपने लए सोचबै हँ आगू दिन केना की होतै नहि होतै सब बात ने कयल जेतै तब बुझायल जेतै समझायल जेतै सब चीज कहल जेतै जैसे परचारेमे दै छी तऽ फन्ना गाँवके दै हइ हँ एत्ते परचारमे ई दै हइ फन्ना देशमे ई भेलै परचारमे ई हो गेलै हँ फिन जैसे दूसरा गाँवमे कहतै फन्ना गाँवमे एना होलै हन सब बगलके सब परचारमे आदमी अथी देखल जाइ हइ सब चीज बूझल जाइ हइ गमल जाइ हइ सब चीज कहल जाइ हइ हँ एना होलै हन ओना होलै हन सब देश केलिए सबहक सुख सब ने सोचै हइ कैसे केना होतै नहि होतै सब बुझतै सबके पहिले बुझायल जाइ हयइ समझायल जाइ हइ नहि समझै बुझै तब ने किछु कहल जाइ हइ चाहे कोइ भी बच्चा रहै चाहे हमरे बच्चा रहै चाहे दो दो अड़ोसे पड़ोसके बच्चा जैसे रहयके चाही सऽ सू के सब रंगके बात ओकरा समझायल बुझायल जाइ हइ हँ केना चलतै नहि चलतै जैसे परचारे खोलय हय तऽ सब चीजे रंगके परचार दय रहय हय नै दय हय सब पता लागय हय सब चीज कहल जाय हय